बिहार या कही तऽ भारतवर्षेके जे इतिहास रहल अछि ओ जे छै से विभिन्न धर्म नस्लके सङ्गे जे छै से समन्वय जकरा कहै छिए फ्यूजन एमलकमीशनके इतिहास रहल छै एतौका जे इतिहास छै से मोनोलिथिक नहि रहल छै एकरूप अइ एकरूपता नहि रहल छै ओ जे छै से जकरा हमसब कहै छिए जे मिक्स्ड कल्चर छै मिक्स्ड कल्चर छै तऽ इएह इएह सेम फार्मूला जे छै से बिहार मे धर्म आओर समुदायके बीच परस्पर क्रिया सह अस्तित्व भेल छै चाहे ओ हमर अहाँके जतेक रिचुअल्स अछि जतेक भी विध व्यवहार अछि तकर बाद सामाजिक त्योहार अछि ओकर यदि अहाँ सूक्ष्म अध्ययन करबै तऽ ओहिमे नजर अबै छै जे कएक तरहके जे छै से मतलब फ्यूजन छै वल्गमेशन छै विभिन्न धर्म आओर समुदायके बीच